हलो जी मैम हलो हाँ जी मैम बोलिए जी मैम

मैम किस पर टॉपिक दिए जाएंगे आप बता दो मुझे हाँ हाँ मैम हाँ जी मैम बताएँ जी मैम जी मैम जी मैम जी मैम जी मैम जी मैम जी मैम जी मैम मैम आपने अच्छा किया मुझे मुझे बता के कि ये पेंटिग की वो चल रही है जी मैम आपने बहुत अच्छा किया मुझे बता के जी मैम ठीक है मैम जी मैम जी मैम ओके थैंक यू मैम